سینٹرل دہلی کی آب و ہوا ابھی بھی خراب ہے یہاں موسم کا بہت اثر پڑتا ہے یہاں پہ دھول دھول مٹی کیچڑ ابھی بھی رہتی ہی ہے بارش ہوتی ہے تو یہاں پانی بھر جاتا ہے جس سے لوگوں کو آنے جانے میں دقت ہوتی ہے کوڑا جو کوڑا ایک کوڑے میں گندگی ہو جاتی ہے بارش کے پانی سے مچھر ہوتے ہیں طرح طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں آندھیوں میں اتنی مٹی رہتی ہے یہاں کی سڑکوں پہ آندھیوں میں وہ مٹی دھول مٹی اڑتی ہے جس سے سانس لینے میں بزرگوں کو بچوں کو انفیکٹ بیمار لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے مو موسم کا اثر ہمارے زندگیوں میں بہت اثر فرق فرق پیدا کرتا ہے